अगरचे बच्चों की बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे कम आयु में ही पशुपा लन छोटी व्यवसाय एवं अन्य कई सारे स्थानीय व्य वसाय जैसे बढ़ाई का काम मरम्मत का काम आटा चक्की में काम करना पोएट्री फार्म में काम करना डेयरी में काम करना ये कई सारे चीज़ों के बारे में छोटे बचपन से ही सीखते रहते हैं ये सभी चीज़ें सीखना वैसे बुरा तो नहीं है सभी के हाथ में कोई ना कोई कला अवश्य होनी चाहिए परंतु इन सभी का एक उचित समय होता है सभी बच्चों को बचपन में अपनी शिक्षा के अनुरूप ही काम करना चाहिए उन्हें शिक्षा पर सब से पहले महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहि ए कि उनकी शिक्षा किस प्रकार से हो रही है अगर से उनकी शिक्षा अच्छी तरीक़े से उनके बचपन में ना हुई तो आगे चल कर के उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ स सामना करना पड़ सकता है ऐसे कईं सारी चीज़ें ऐसे कई सा री दिक्कतों का सामना उन्हें अपने जीवन में आगे चल कर के करना पड़ सकता है जिसके वजह से सभी बच्चों को बचपन में शिक्षा ह ही देनी चा हिए ऐसे काम ह मलोग जीवन में आगे चल कर के आराम तरीक़े से सीख सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में छोटे बच्चों को फ़सलों के बारे में व्यवसाय के बारे में उनके यहाँ के लोग उनके परिवार वा ले ही उन्हें सिखाते हैं या फिर उन्हें समाज से सीखने को भी मिलता है जिनके यहाँ जिस प्रकार का व्यवसाय होता है वो सभी बच्चे अपने घर के व्यवसाय को देख कर ही बचपन से उस व्यव साय को देखते रहने से ही सीख जाते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की विशष शिक्षक की एवं सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है